बैकिंग में टेक्नोलॉजी के आने के बाद हम हमारा काम काफ़ी आसान हो गया है जिससे कि हम काफ़ी आसानी से कहीं भी अपना पैसा लेनदेन कर सकते हैं एक दूसरे को भेजा जा सकता है पहले हमें बैकिंग कुछ भी पैसा इधर उधर भेजने के लिए हमें बैंक जाना पड़ता था जिसमें एक समय सीमा थी लेकिन अब बिना हम समय सीमा पे अपना काम कर सकते हैं इसमें मानवी भी है जिसमें जैसे कि क्या होता है कि अगर एक इंसान को टेक्नोलॉजी का सही से उपयोग करना नहीं आ रहा है तो उससे वो कई तरीके से अपराध में हिस्सा हिस्साधार बन सकता है उस के साथ कई ऐसे धोखाधड़ी वाले काम हो सकते हैं जिससे उस का पैसा जा सकता है इसलिए एक इंसान को टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से आनी चाहिये तभी वो अच्छे से प्रयोग कर सकता है